मैं सुबह शाम समाचार पढ़ता हूँ जैसे कि न्यूज़ पेपर के अंदर भी पढ़ लेता हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी पढ़ लेता हूँ मेरे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके अंदर समाचार आ जाते हैं जैसे और मैं आसानी से इनको पढ़ लेता हूँ जैसे कि रोज़ाना की खबरें और पुरानी खबरें भी पढ़ लेता हूँ और मुझे खबरें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है इस कारण मैं खबरें पढ़ता हूँ तो मैं ज़्यादातर जो समाचार पढ़ता हूँ वो पत्रिका समाचार है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंट्रस्टिंग समाचार आते हैं और में ज़्यादातर अपना रुझान हाँ खेलकूद की खबरों के अंदर रखता हूँ मुझे खेल काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और इस कारण मैं खेलकूद की खबरें ज़्यादा पढ़ता हूँ और मनोरंजन की भी मैं खबरें पढ़ता हूँ मनोरंजन में भी दिलचस्पी है पर मैं खेल की खबरें इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक अच्छा सा खिलाड़ी बनूँ तो इस कारण मैं खेल की खबरें पढ़ता हूँ जैसे कि फ़ुटबॉल वगैरह हुई ओर आपकी किर्किट इन सबकी खबरें मैं ज़्यादातर पढ़ता हूँ